बड़े बारी बड़ियां मुशकिल सिचुएशन आई दियां जियां कोई अपनी बाइक चलांदा ते ऐक्सीडेंट होई जंदा अगर बाइक ढेई बी पेई ते उसी आसे इन्ना सिरियस नेईं लैना जे बी होई गेआ उट्ठो ते चलो बाकी इयां केई बारी बडा स्टरैस होई जंदा बंदे गी किसी चीज दी बजह कन्नै किसे चीज गी पाना चाहंदा बंदा ओह चीज मिलदी नेई ओहदी बजह कन्ने ओह् थोह्ड़ा मैन्टली डिसटर्ब होई जंदा में बी अपने आप गी कंट्रोल कीता ते करना बी चाहिदा जिंदगी सिचुएशन गी जियां में डियूटी उप्पर करना होना उत्थै बडे़ सारे बंदे ऐसे होंदे जेहडे़ गल्ल बात ठीक नेई करदे

नानॅ सेन्स बोलन लगी पोंदे तां उनेंगी बी हैंडल करना नौ जबान आंदे स्याने आंदे लेडिस आंदियां बच्चे मतलब सारें कन्नै डील करियै उनेंगी मसला सालब करना शांत करना प्यार कन्नै पैहले ते प्यार कन्नै समझाना कि नमीं जनरेशन फ्ही उनेंगी थोह्ड़ा गुस्से कन्नै बी समझाना पौंदा कि मसला सालब करने आस्तै थोह्ड़ा अगरेसिब बी होना पौंदा बस मेरा इयै तरीका